तुका हांव एक प्रस्न विचारतां आतां कॉर्डिनेटर म्हणून तर केपे तालुक्यांत भितर तुका अशे लोक देवताची काणी तुका एक खंयची खबर आसा हय केपे तालुक्यांत आंबावले गांव आसा त्या गांवांत सतीदेवी म्हणून आसा त्या देवीची काणी म्हाका खबर आसा सतीदेवी ही तवडकरांची धूव तिका आंबावले गांवांत लग्न करून दिल्ली तिजो घोव घोव मात्सो मस्ती आशिल्लो एक दीस गांवांत चार मनशां वांगडा तो शिकारेक गेलो शिकारेक वता तेन्ना ताज्या बायलेक ते खबर नाशिल्लें म्हणजे सतीदेवीक शिकारे कडेन थंय तेगेले आनी ताज्या वांगड्यांची जगडी जाता आनी ताजे वांगडी ताका मारतात तेन्ना ताज्या न्हवऱ्या बरोबर ताजो एक सुणो गेल्लो आसता तो सुणो ते सगळें पळयता ताजे मालकांक कशें तें मारतात ते बी आनी तो परत ते सांगपाक लागून सतीदेवी कडेन येता वाटेर येता तेन्ना तो सतीदेवीक सांगपाक पावकूच ना येता तेन्ना तो वाटेर खण म्हूण आसता थंय खणीचेर थंय तो मरता हें सगळें हें सगळें कितले कितले दीस जाता आपलो घोव घरा कडेन कितें येना म्हणून सती टेंशनांत आसता तेन्ना सतीदेवी आपल्या शेजाऱ्यांक सगळ्यांक विचारता की तुमकां खबर आसा काय म्हूण एक दीस ती आपल्या बागेंत आबोल्यांची फुलां काडटाली गांवांत अपघात जालो म्हणटकच गांवचे लोक उलोवंक लागले त्या काळांत घोव नाशिल्ल्या बायले कडेन लोक वायट नदरेंत पळयताले ते सतीचे जे लोक सगळे हे उलयताले ते सतीदेवीच्या कानार पडले पूण तो तिका सारकें सांगना जाले तेन्ना आपले घोव येयना आनी लोक नाका जाल्ले उलयता म्हूण ती बेजासावांत ती सद्दां लाकूड एकटेन करपाक लागली आनी लागी आशिल्ल्या खणीचेर ती लाकूड एकठांय करून उडोवपाक लागली एक दीस तिणें त्या लाकडांक उजो लायलो आनी त्या उजांत उडी घेतली म्हणजे लोक आपल्या आपल्याचेर वायट नदर दवरपा ना म्हणून खूब वर्सांनी त्या जाग्याचेर ज्या जाग्यार तिणी उज्यान उडी घेतलेली त्या जाग्यार एक रयण उत्पन्न जाली त्या रयणींतल्यान रयण व्हड जाता जाता त्या रयणींतल्यान एक पाशाणी मुर्ती उत्पन्न जावपाक लागली आनी त्या मुर्तीचेर सतीदेवी तिचो घोव घोवाचें चित्र आशिल्लें सतीदेवीच्या घोवाच्या हातीक शस्त्र सतीदेवी आनी तिजो घोव आनी सकयल तिजो एक सुणे म्हणजे तो पेटो एक हाताचे चित्र चित्र आशिल्ल्यान ती मुर्ती आजुनूय त्या गांवांत आसा आनी जे गांवकार लोक आसा ते देवीची पुजा करतात त्या देवीक ते मानतात